अॼु जे इस्पतालुनि में कई तरीके जूं मशीनियूं अची चुकियूं आहिनि त उन्हनि सां माण्हुनि जा चङा ई इलाजु सस्ते में बि थियनि था ऐं सुठे तरीके सां बि थियनि था पर कुझु अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके तमामु वॾियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो इलाजु बि वक़्तु लॻंदो आहे पैसो बि ॾाढो लॻंदो आहे उहे मशीनियूं असांजे हिंदुस्तान में अञां कोन्ह पहुतियूं आहिनि जेके ॿाहिरि विदेशनि जे शहर में अची चुकियूं आहिनि उहे इंसान जी उन बीमरियुनि खे ख़त्मु करे छॾनि थियूं ऐं डॉक्टरनि जो बि कमु तमामु घटि थी वञे थो असांजे हिंदुस्तान में कंहिं कंहिं इस्पतालूं अहिड़ियूं आहिनि जिते विचारा सफ़ाई त रखनि था पर किथे किथे थोरी सफ़ाई घटि थे थी ऐं हिकु माण्हू कमु लाइ केस पेपर कढण लाइ वीहे थो जंहिं करे लाइन ॾाढी लंबी थी वञे थी ॿाहिरि जे विदेश में इहे केस पेपर कंप्यूटर ते निकिता वेंदा आहिनि त ॾाढो तकिड़ो कमु थी वेंदो आहे ऐं किथे किथे जिते माण्हू वीहे थो उहो ॾाढो वक़्तु लॻाए थो त जेके माण्हू लाइन में बीठा आहिनि उन्हनि जो थोरो वक़्तु वञे थो हर को नौकरीअ ते पहुचण लाइ तकड़ि कंदो आहे असां वटि एंबुलेंसूं फैसलिटी आहे पर किथे किथे एंबुलेंसियूं हर टाइप जूं एंबुलेंसियूं न आहिनि जेके विदेश में हर बीमारीअ लाइ अलॻि अलॻि तरीके जूं एंबुलेंसियूं आहिनि असांजे हिंदुस्तान में बि आहिनि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि पर उन में अञां ॿाहिरि जे तरीके जूं एंबुलेंसियूं अचनि त ॾाढो सुठो थी वेंदो ऐं पेशंटनि लाइ मरीज़ लाइ उहो उन जी जिंदगी बचण लाइ ॾाढो तकिड़ो थी वेंदो जीअं माण्हू घर खां हॉस्पिटल तकिड़ो पहुची सघे ऐं डॉक्टर बि उन्हनि जो इलाजु तकिड़ो करे सघनि